मूंखे वाशिंग मशीन खपंदी हुई मां वॉशिंग मशीन वठण लाइ वियसि मां सभिनी कंम्पनीनि जूं वॉशिंग मशीन ॾिठियूं पर सभिनी खां सुठी ऐं बहितरीन मूंखे सैमसंग जी कंपनी लॻी हिन करे मां साढी अठे लिटर वारी सैमसंग जी कंपनी वारी वाशिंग मशीन वती मूंखे उहो वॉशिंग मशीन साढी अठे लीटर मिली ऐं हुनमें मुंहिंजा कपिड़ा फटाफट धोपिजी वञनि था ऐं बि ॻाल्हि मुंहिंजी घरु मे अगरि माई नथी अचे त उनजे लाइ बि मूंखे इंतिज़ारु नथो करिणो पए उनमे मुंहिंजा कपिड़ा ज़ल्दी धोपिजी था वञनि ऐं ॿाहिरि मां मग्यूं ॾींदी हुअसि पहिंरे धोअण लाइ हाणे उहे मग्यूं बि मां घरु मे धोई सघां थी मां पंहिंजी इन वॉशिंग मशीन मां जाम ख़ुशि आहियां सैमसंग जी वॉशिंग मशीन ॾाढी सुठी आहे